टेक्नोनोली जो अॼु कल्ह जे ज़माने में इलाही भूमिका निभाई आहे जीअं की गूगल जीअं असां खे कुझु बि न ईंदो हुजे ॿारनि खे जो समुझण में बि न ईंदो आहे हू गूगल ते विझंदा आहिनि ऐं गूगल असां जे सभु कुझु ॿुधाए वठंदो आहे हुन सां इलाही तरक़ी थी वेंदी आहे कंहिं जॻहि ते वञिणो हुजे तॾहिं बि गूगल ते मेप विझंदा त तव्हां हुन जॻहि ते पहुची वेंदा आहियो ऊअं ई अॼु कल्ह प्रदूषण में बि इलाही वृद्धि थी वई आहे अॼु कल्ह जीअं बैटिरी वारियूं रिक्षाऊं हलियूं कयूं आहिनि त हुननि सां थोरो पोल्यूशन में कमी थी आहे इन वजह सां असां खे इलाही टेक्नोलोजी में इलाही मदद मिली आहे हर तरीक़े सां चाहे हू प्रदूषण हुजे चाहे समाज में कुझु कहिड़ी बि शइ हुजे हुन जे लाइ असां खे इलाही तरक़ी मिली आहे